हमरा इलाका जे प्रसिद्ध इसकुल अछि ओहिमे सुपौलमे इन्जीनियरिंग काॅलेज एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज भी छैक आर सरकारी विद्यालयक अतिरिक्त अनेक प्रकारक जे छैक से प्राइवेट विद्यालय सभ भी छैक